हमरा जे छै हम घरेलू छी घरेलू स्त्री छी हम काज करै छी ओहि लए कऽ हमरा जे छै सबसँ नीक लगैए खाना पीना बनेलहुँ अपन परिवारके बाल बच्चाकेँ सब किछु काज धन्धा कयलहुँ कए कऽ हमर घरवला काज करै छथिन सुपौलमे तऽ ओ जाइ छथिन ऑफिस काज करै लए तऽ हम पहिने सबसँ पहिने सुति कऽ उठलहुँ घरके काम धन्धा साफ सफाइ कयलहुँ ओहिके बाद कए धए कऽ तहन जे छै हम से खाना पीना बना लेलहुँ सबके खाना पीना बाल बच्चा सब इसकुल जाइए इसकुल भेजै छी हमर बाल बच्चा सबके पढ़ै लए भेज दै छी बेटा यऽ बेटी यऽ दुनूके भेजै छी पढ़ै लए दुनू पढ़ैए लिखैए घरवला खा पी कऽ चलि जाइए ऑफिस अपन काममे हम बसि गेलहुँ असगर बचि जाइ छी तऽ हमरा कहलहु कि हमरा जे छै की करी हमरा कोनो काम अच्छा नहि लागै छै हमरा सिलाइके बड़ शौक रहै तऽ हम कहलहुँ कि अपना घरवला के सुनु ने हमरा एकटा सिलाइ मशीन खरीद दिअ हम सिलाइ करब अहाँ सब चलि जाइ छी तऽ अच्छा नहि लगैए ककरा लग जाकऽ बैसब अच्छा नहि लागै छै बैसयमे टाइम पास करैमे अपन काजो भए जायत आओर मनो बहलि जायत हम सिलाइ करब तऽ ठीके छै हम मशीन खरीदलहुँ मशीन खरीद कऽ हम जे छै सिलाइ करै लागलहुँ हम अपन ब्लाउज सब सब किछु सिलाइमे बलाउज पेटीकोट ई सब किछु बनबै छी ओहिके बाद बच्चा सबके फ्रॉक बना लै छी ब्लाउज बना लै छी नाना तरहकेँ डिजाइनके ब्लाउज सब बनबै छी हम करै छी अपनो बनबै छी आओर दोसरो आदमी दैए तऽ ओकरो बना कऽ दै छी हम पहिरै लए ओहो सब पहिरै यऽ सिलाइ करै छी अपन ओहिसँ दू टाकाके बिजनेसो भऽ जाइए अपन तरक्कीयो होइए हमरा हमर बाल बच्चा अच्छासँ जीवन व्यतीत होइए हमर बाल बच्चाके ओहि लए कऽ छै सिलाइ करै छी हमरा बहुत सिलाइ करैमे अच्छा लागैए किया तऽ ओइमे छै कि अपन कपड़ा बनबैके लिए बाजार हाट ककरो लग नहि जाइ पड़त एहि लए कऽ बहुत महगा सिलाइ छै लोक लग जाइ छियै ने तऽ लोक जे